असांजे महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में पहिरियों खां ॾाढो फ़र्कु पियो आहे जीअं पहिरियों रास्ता जाम नंढा हूंदा हुआ इलैक्ट्रिसिटी मतिलबु लाइट मां घड़ी घड़ी वेंदी हुई जेका असांजा पॉलिटिकल लीडर्स आहिनि जेका बि असांजा जेका सॼो कंट्रोल कंदा आहिनि उन्हनि इन थोरे समय में ई ॾाढो चेंज अची वियो आहे असांजे थाने डिस्ट्रिक्ट में जीअं पाणीअ जी घटोती हूंदी हुई उहा उहा तकलीफ़ असांजी परे करे छॾियूं उनखां पोइ पैसे पैसनि जे बारे में जीअं रास्ता नंढा हूंदा हुआ हाणे रास्ता ॾाढा वॾा थी विया आहिनि ट्रैफ़िक घटिजी वई आहे सिग्नल लॻाइणु सिग्नलनि जे करे ॿिया बि जेका ट्रैफ़िक हूंदी हुई उहा बि घटिजी वई आहे उनखां पोइ रहणु सहणु माण्हुनि जो चेंज थी वियो आहे जीअं जीअं टाइम वधे थो मटिजे थो ऊंअ ऊंअ हिन करे थाने डिस्ट्रिक्ट हाणे ॾाढो अॻियां वधी वियो आहे